हरसे नांगौना बुंना हाबायदा जौगानाय आरो देरनायनि बिथिङाव चिरां जिल्लाजों मोगा मोगि बेनि सायाव आं बुंनो साननाया बेनो दासिमबो जोंनि बि टि सि निफ्राय बिएसि बि टि सि जानानै थांबाय नाथाय बिसिमाव बिसिबां जौगानांगौमोन बे दासिम जोंनि बे चिरां जिल्ला बुंनो थांबा जोंनि बे बेंटलनि ओनसोलाव दासिमबो मानि खना खनला बिराथ मानि जेंनायाव दं आरो दा जोंनि नैबे गामिनि जिथु गाहाइ लामा ओइ बेंटल काजलगाव बेंटल बे मेइन लामानिफ्राय जोंनि बिक्रमपुरआव हाबनाया बिक्रमपुरनिफ्राय देर किल'मिटार जायो आरो बे बेंटल माबाया मा होनो लामाया भुटानसिम थाङो बे लामाया आरो हजोंहाय भुटान दासान्दि नैबे काजलगावनिफ्राय बेंटलसिमआ मोजां जाबाय आरो आरो नायनो बे जोंनि गामियाव हाबनाय लामाया दासिमबो मानि एकदम बाला अन्थाइ होनानै दङ सरकारआ बेबायदिनो इलेकसन खाथिबा फैयो नायफैयो जागोन जागोन होनो जाया दासिमबो मानि दैलांआवथ' नै अखा बांखा हाबा हाब्रुआ अबावबा साइखेलआनो अंखारनांलायो आर नै दा मेसें जाबा होइ बिराथ हाद्रि गस्ला गामसाफ्रानो हाद्रि गुफुंजोबो आरो गारियाथ' दा आजिखालि जेरावबो बाइक माबा माबिया एभेल लेबेल खासै फिरफिलि सालायनाय मानाय बिसोरो हाद्रि गुफुंजादों बे जेंनायाव दं आरो आरो जा दालां दालाङाबो नैबे गामिनि एसे फोथाराव सानजाहा आइ नदि आइ दैमाथि थांनाय बे लामाया मस्त आरजेन्त थारमोन आरो दैलाङाव बे लामा गेजेरजोंनो फेन्दासे दै जायो आरो दलां दङ थंफांनि दलां होदोंमोन दा बाइला जिला जाबाय ससे खुरखानानै वाल जों जाफैयो आर नैबे थांनाय दैलाङावसो सासे न'सेनाव बेनो आईएवाइ न' मोननायनि सिमोन्ट लांनाया फिरफिलिजों फिरफिलिआनो गोलैनानै मानसिया एसेयावनो भाग्य' मोजांखायसो लास जासिगौमोन आरो होसिनजासिगौमोन बै भाग्य' मोजांखायसो बासायदों ओरैबायदि मोनसे जेंना सोमजिखांबाय जों लागोआव बे गौरांआव सारा दैसा होनो बेखौ बे दैसा साजों बे दलांआवनो बेबायदि जाखांबाय दा थाबायगासिनो होगासिनो सरकारनाव आर नै दाख्लै रिपर्टार लिंहरलायनानै नायफैबाय ओमफ्राय नैबे रुनिकातानि सासे कनट्राकटार आ नायफैदोंमोन नायफैनानै दे आं मावसिगोन होननानै खोथा होलांदोंमोन नै दासिमआव जोंना जायाखै आरो दा माब्ला मावगोन दा बिथिङाव जौगानायनि चिरां जिल्लानि जौगानायाव दा बुंनो थाङोब्ला बे सथ्र' बोसोरावथ' जायाखसै माखासेया माखासे जादोंबाबो अनेक बाखि थालांबावदों स्कुल माबाफ्राबो दासिमबो मोजाङै मोजां लुफुंजोबनो हायाखै अबेबा स्कुल आ दाबो जिरा फारा दङ जोंनाबो नै खुनुरुखुम दा दे थांनाय बोसाराव एसे मोजां जादों आरो ओमफ्राय दा खुनुरुखुम सोलिसाबो ओमफ्राय दा रांखान्थि समाज आ हाबाआरिया रांखान्थिनि बेलायावथ' दा बुंनो थांबा दुरबलआनो दा जेसेबांनाखि दा बुंनो थांबा रांखान्थि बेलायाव जिसेबांनाखि मोननांगौमोन दा नैबे मा होनो बोराइ फेनसन मा फेनसन बेफोरबो माथो मास मास मोननांगौआ द्रब थाहो होलाङो मानि थाखाय बेबायदि जायोथाय दा सोरबा सोरबा बिदिनो सय मास खायसे बोसोरसे जानाय मानाय बेफोरबायदि अनेक समयसा जानानै दं आरो ओमफ्राय नैबे रांखान्थि होनोब्ला जोङो राजखान्थियाथ' जाहा दा बर'आ खौसेयावनो गैयाखौनो बुंजासै आवगायाव बि पि एफ दोलोजोंबो जों बावबो ज' जानो हायाखै आरो दा बि टि आर फ्रावबो जों ज' जानो हायाखै गावस्रालायनानै दं जायनि फलआव मानि दा सरकार दादोंब्लाबो बर'आ मोनसे हान्जाजोंल' सरकार दानो हायाखै दा बावनो माखासे रांखान्थिखौ जेसेबां मानि दावगानायनि लामा खामानि मावनांगौमोन बाहाय मानि थाबथानानै दं आरो माखासे डि सि नि माबायावसो आन्दार आवसो थाजोबनाय जाहैदों रांखान्थिनि सेंसन माबा माबि बावहाय मानि दा फुरा मानि बि टि आर आ जादों होननानै एसेबां जौगानाय खामानि मावनो हायाखै आरो थेवबो दा एफा एफा लामा सामा जायगा जायगा जाबोबाय नाथाय नै जोंनि बे नोलोबारियाव दासिमबो जायाखै आरो दा बुंनो थांब्ला जों मानि खौसे जायागौमानि जों माब्लाबो दावगानो हानाय नङा बादिखौ आं सानहरदों नंखायनो जों दा रांखान्थिनि बेलायाव मानि ज' खौसे जानानै मोनसे हान्जा दाना जानानै देरहायोब्लासो जों बड'लेण्डखौबो मोनहैनो हागोन बेखौ आं एसे मिजिं थियो आरो आरो बेबायदि गोरोबा गोरोबा बिदिनो खावनै खावथाम जायोब्लाथ' दा बि पि एफ आबोथ' हारसिं हाखाला हानाया आरो बिथि इउ पि पि एल आबो हारसिं हाखाया दा जेखि फारथियानो देरहाया मानो बे फार्थि मोननै मोनथामजोंसो मोनसे सरकार दानो हागोन आरो दा कंग्रेस आबो कंग्रेस हारसिं हानाय नङा आरो इउ पि पि एल आबो हारसिं हाखाया नैबे मानि नुहुरखानाय आरो दा बावहाय मानि रांखान्थिनि जौगाथाइया जेसेबां मानि दावखोनांगौमोन बा गोजोन्थाव खामानि मावनो हानांगौमोन बेखौ हायाखै आरो दा दुखुनांथावआ नैबेबो मोनसे जोंना जाना दङ आरो जे ब्रिडस दा ब्रिडस आ जोंनि बेंटललाव कलेज दं सारकेल अफिस दं आरो थानायाबो जाखासिगोन दा बेबायदि अफिस थासेयावनो कलेज हाइस्कुल हाइयार सेकेण्डारि थासेयावबो बारनायनि मानसिफ्रा दा बिराथ खस्थ' माबानानै भुगिनानै दङ बे दैलां माबाबा बाना गिदिर जायोबा नावआबो जावनो हायाबाथाय कलेज आव फैग्रा साथ्र फरायसा फरायलुसिफ्रा मानि बन्द' जायो आरो क्लास लानांगौ माबाया दा एकदम खुन आइफवालिजोंसो लानाय जादों ना ब्रिडस आ दा बेजों थाङोबा आर ओरैहाय उल्था फैफिननानै फारा गाननानै फैफिननांगौ जायो आरो आरो थाइम आ हास्लाबा हास्लाबा जायो जोंनि बे बेंटल ओनसोलारिफ्रालाय लुबैदोंमोन नैबे एसे बै दुर्गाफुर साइथ जोंनो बाहायबा मानि ओरैहाय कलेज आबो खाथि जायोमोन बेजोंनो खालाम जानो लुबैदोंमोन आरो ओमफ्राय दा उनावहाय बिजों मोनसे सरकारआ खाय सरकारनिफ्राय मोनसे मोनासारा बे जेंनाया जोबनाय नङा आरो उनावहाय जों बे बेंटल जोंसे खाथि जानायजोंनो मोनसे ब्रिडस लाबावोबा जोंनि बे बेंटल लारियानो बुं बा ओरैहाय बारनायनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिराथ सुबिदा जागोन आरो बिजों मोनसे ब्रिडस बानायबावनो हायोबा आरो ब्रिडस बानायनो हायागौमानि मानि बे जेंनाया जोबनाय नङा आरो दा बे आयदानि सायाव बुंनानै आं बेखौनो सरजाबफानानै बुंदों बेनोसै आंनि बुंनांगौआ